खातीपुरा चौराहे पर खड़ा हूँ आप कहाँ खड़े हैं मैडम मैं ये यहाँ खड़ा यह कहाँ पर है मैडम आप की लोकेशन तो पता नहीं कहाँ बता रही है खातीपुरा पर खड़ा हूँ नहीं यह के बाहर खड़ा हूँ एक यह हॉस्पिटल है कोई क्या है इसका नाम ये महाराजा हॉस्पिटल लोकेशन यहीं की बता रही है आपकी यहाँ तो कोई आस पास नहीं है इंस्टिट्यूट है के बाहर आप आप बताइए आप कहाँ खड़े हैं मैम

आप बुला रहे हैं कोई और लोकेशन तो आपकी कहाँ की बता रही है यह तो बता रही है यहीं पर खड़ा हूँ कहीं आसपास मेरी गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर रंग की है नम हाँ नंबर नोट कर लीजिए ये नंबर है इसका टू सिक्स फोर है मैम आप इंस्टिट्यूट कहाँ पर है मैं आता हूँ देखो आता हूँ

मैं दो मिनट में आ जाऊँगा है न नहीं नही मैं आ मैं रहा हूँ मैं आ रहा हूँ हाँ हाँ मिल गई आता हूँ मैं आ जाऊँगा आ जाऊँगा

ठीक है ठीक है पहुँच जाता हूँ मैं आता हूँ न कितना आ रहा है ठीक है ठीक है आता हूँ मैं है न जी